हलो भट ट्रैवल एजंसी मां भूमी थी ॻाल्हायां अॼु सुभू सुबुह जो पंजे वजे तव्हांजो कैब ड्राइवर असांखे पिकअप करण वारो हुयो रामनगर तां मां ऐं मुंहिंजा पंज घर वारा सपूतारा घुमणु वञण वारा हुआसीं जंहिंजे लाइ असां कैब बुक कराई हुई तव्हांजो ड्राइवर हाणे सत था थियनि आयो कोन्हे एड़ा दफ़ा फ़ोन करे चुकी आहियां मां हिक बि फ़ोन नथो खणे कल्ह राति जो ई हुनखे मां फ़ोन करे सॼो प्लैन सम्झायो हुयो ऐं चयो हुयो की साढी चंई बजे ताईं मूंखे घर रामनगर जे पोहची वञे जीअं असां पंजे वजे ताईं निकिरी वञू सत थियण आया आहिनि हुनजो कोई अतो पतो कोन्हे तव्हां मूंखे ॿुधायो हाणे मां छा कयां असां पहिरां त कलाकु ताईं घर जे हेठि वेठासीं आख़िर थक़ी करे असां वरी घर में अची वेठा आहियूं तव्हां मूंखे ख़बर हुजे हा ईअं थींदो त मां बि ॿी कैब कराए छॾियां हा कल्ह ई ॿुधाए छॾे हा के न अची सघंदो त मां कुझु पंहिंजो इंतिज़ामु करे छॾियां हा